मैं मेरा लड़का बोल रहा था अम्मा मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं गई थी बन्ह्वा बाज़ार बहुत अच्छी उसकी दुकान थी तो मैं सोची यहीं से ख़रीद लूँ मोबाइल तो मोबाइल ली एक मोबाइल बेबो का देखने में बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उसकी मोबाइल की दुकान वाला मेरे लड़के से पढ़वाया भी तो वह कितना उसका रैम है मोबाइल कितनी अच्छी है तो मैं दस हज़ार का मोबाइल ली दुकान वाले से और दस हज़ार का मोबाइल दिया तो लेकर आया वह पढ़ने में मेरा लड़का बहुत अच्छा था वह उस मोबाइल की मदद से मेरा लड़का पढ़ा और दो साल मोबाइल चली थी तो मैं सोची कि चलो मेरा मोबाइल का जो पैसा है कम से कम वसूल ता हो गया अरे मेरा लड़का उससे कुछ सीखा तो पढ़ा लिखा तो कुछ उस मोबाइल की मदद से मेरा लड़का कुछ आगे बढ़ गया और मोबाइल मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी उसका कैमरा भी बहुत अच्छा लगा और अच्छी भी उसकी बैटरी भी चली मोबाइल भी अच्छी चली थी